साढ़े ग्रांऽ बिच्च जिसलै बी कोई ध्यार आंदा ते मटर पनीर ऐ शाही पनीर ऐ राजमां मद्दरा खीर मद्दरा खीर होर मिक्स सब्जी रायता मिक्स सब्जी राजता एह् बनदा और जिसलै सर्दियें दा मौसम आंदा ते साग साग ते मक्की दी रुट्टी एह् रुट्टी बनदा होर कोई ओकेज़न कोई बी ओकेज़न होऐ हल्वा हल्वा बदामें दी खीर डोकलें दा इडली सांबर नारियल दी चटनी नारियल दी चटनी क्यूर फिर सैंड़बिच्च आलू दे परांठे आलू दे परांठे पालक दे परांठे गोबी दा परांठा होर दाल मक्खनी मांह् दी दाल दा मद्दरा जीरे अद्ले चौल जीरा राईस देंही अह्ले देंही आह्ले चौल फिर बरेआनी होर होर रूह्हफ्जा आह्ला पानी फिर मठेआईयां खस्ते समोसे पकौड़े समोसे पकौड़े होर होर पकौड़े फिर साबू दाने दे बड़े फिर बड़े ते होर पकौड़ें दा खट्टा कद्दू दा खट्टा भठूरे चनें मुंगी दी दाली दा हल्वा होर बी बड़ियां सारियां चीजां बनदियां न